ओह हेलौ आदा नोंथांनि फ्लिमखौ माने रायजोफोरा एसे फसायदोंमोननो दा बेखाय जोंबो जोंनि जेथु एरिया एरियायाव नोंथांनि फ्लिमखौ देखायनो होन्ना जों सानदोंमोन दा माबोरै माबोरै लायो फिसफोरखौ एसे मिथिनो जोङो लुबैदोंमोन आरो ओह ओह ओह ओह ओह अह अह अह माने बेवहाय जेनेबा पेनदेलफोरा थाखाजोबगोन ना प्रजेक्टफोर पेनदेल बेफोरबादि

औ औ

होमबा औ

दा बेसेना जेनेबा बाजि रोजा होनदोंना हरसेयाव औ दा बेसेननि सायाव एसे रायलायबा मोजां जागोन नामा एसे जेनेबा खम माबायाव ओह

औ औ

होमबा जोङो औ औ औ होमबा जोङो बे बुस्थुखौ जोङो बेसेननिसो बाखियाथ' थिकआनो बेसेननि सायावसो जोङो खम'थिजों रायलायफिन्नोसै होनबा न' आदा दे होमबालाय जा जासिगोन